हमारे आसपास जो सिटी शहर है वहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी बुकें रखी रहती है बुक में से किसी स्टोरी संबंधित कॉमेडियन बुक पढ़ाई से सम्बन्धित अपने धर्म से सम्बन्धित हर चीज़ हर तरीके तरीके की बस बुकें रखी रहती है चाहे हमें इंग्लिश और हर भाषा में है चाहें इंग्लिश हो चाहें हिंदी हो और जो तीन भाषा में वहाँ पर बुकें रखती है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है हम वहाँ जाते हैं और पढ़ते हैं और आनंद के साथ पढ़ते हैं और लाइब्रेरी में इसलिए जाना पसंद है क्योंकि वहाँ हर चीजों को शांति रहता है पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने का माहौल रहता है इसलिए लाइब्रेरी जाना हमें ज़्यादा पसंद है लाइब्रेरी में तरह तरह की बुक रहती है तरह तरह के उसमें हर राइटर के बुक रहते हैं वहाँ पर जो हमें जिस राइटर का बुक पढ़ना रहता है हम वह राइटर पढ़ते हैं और हमारी सपनों की लाइब्रेरी जैसे हो गया बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन हम इस लाइब्रेरी से भी जो आसपास लाइब्रेरी है वहाँ से भी पढ़ाई कर लेते हैं